खुले पानी में तैरते समय सबसे पहले हम लोगों को जिनको मतलब अच्छे से तैरना आता है वही लोग जाएँ नहीं तो न जाएँ नहीं तो डूबने का खतरा रहता है जो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तैरते हैं वही लोग इन तालाबों में उन तालाबों या झरनों में जाएँ नहीं तो फिसलने डूबने का ज़्यादा डर रहता है झरनों के आस पास चट्टानों पर काई लगी रहती है और तालाबों के सीढ़ियों के आस पास काई लगी रहती है वहाँ जाने पर पैर फिसल सकता है या आदमी डू डूब सकता है कि जिस जिन लोग को तैरना आता हो वही लोग जाएँ अपने हिसाब से ट्यूब लिए रहें और जिन लोगों को साँस लेने में दिक्कत होती है वे लोग भी न तैरें क्योंकि वे ज़्यादा समय अन्दर साँस रोक कर नहीं रह सकते हैं और जो लोग काफ़ी अच्छे से तैरते हैं वे लोग पानी की गहराई जहाँ ज़्यादा हो वहाँ न जाएँ तेज़ धार में न तैरें नहीं और ना ही कभी कभी शैबाले से कानों की किसी तरह से टकराव हो जाता है इसलिए आराम से तैरें और खुले और और कभी अकेले न तैरें कम से कम उन उन कपड़े वह पहन के तैरें नहीं तो कभी कभी कपड़े भीगने की वजह से भी डूबने का डर रहता है और तेज़ प्रवाह वाली जगहों पर ज़्यादा न तैरें क्योंकि पानी का बहाव उन्हें नहरों में अपने साथ बहा कर ले जाएगा और तालाबों वगैरह में ज़्यादा जहाँ गहराई रहती है या मगरमच्छ वगैरह इन तालाबों में रहते हैं उन तालाबों में न तैरें और जिन तालाबों का पानी गन्दा है या अ गन्दा है उन तालाबों में भी तैरने का प्रयास न करें और साफ़ जो तालाब का साफ़ है जहाँ का पानी बराबर अच्छा रहता है या जिन झरनों का वह पानी अच्छा रहता है वहीं पर तैरें और वहीं पर तैरें और जिनको अच्छे से तैरना आता है वही तैरें